बाहरमे रेस्टवलाके खाना मँगाबै लागी फोन करैके पड़ै छै आओर फोन करलाके बाद एहिमे हमरा सबके पूछऽके पड़ै छै कि खाना कतेखन भेजतै अब एक घन्टा बाद भेजतै कि डेढ़ घन्टा लगतै या भेजबो करतै तऽ कोन आदमी लऽकऽ अएतै ईसब पूछैके पड़ैत हइ सब बाद पइसा दिआबऽके पड़ैत छै ओकरा सबके पूछैके पड़ैत हइ